आङो माब्रै आबाद मावनो गोसो जाजेना माने आंनि नखरानो मोनसे आबादारि नखर आंनि नखरनि गासै फोलेरनि आजै आजौमोननिफ्रायनो आबाद मावनानै जा जेननाय आङो उन्दै समनिफ्रायनो बिथांमोननि आबाद मावनायनि आदब खायदाखौ नुबोदों मा मा मा आबाद मावोमोन माबायदि आबादा बबे समाव गाइयामोन बबे समाव फिथाइ मोनामोन बेसेबां जखानि मोनोमोन बेफोरखौ आं उन्दै समनिफ्रायनो नुबोदों आरो जोंनि नखरनि आबाद मावनायनि गाहाइ आबादानो जाबाय माय आबाद आरो बारिनि आबादमोन बेखायनो आं बांसिनै माय आबादखौ मावनानै देरबोनायखाइ आङो बे खामानिखौनो मावबोदों आरो आं सानो जोंनि आसामनि गाहाइ आबादानो जाबाय माय आबाद आरो बे माय आबादानो मानसिनि थांना थानायनि थाखाय मोनसे गिबि आबाद बिनि उनाव गुबुन आबाद बादिहै साहा आबाद साहा आबाद जायफोरखौ गोदोआव कम्पानिनि खामानि मावोमोन गुबुन हादोदनिफ्राय फैनानै मावोमोन बेफोरखौ जोङो दानि रांखान्थियारि हालोदखौ राफोद खालामनो थाखाय जोङो आसामाव साहा आबाद मावनायनि खाबुखौ लानो हायो आरो जोङो बयबो आसामनि बिसेसै जोंनि जायगानि बर' मानसिफ्रा दायो आब साहा आबादखौ सोलोंदों आरो मावनानै गोबबां मुलाम्फा मोन्नायखो जोङो नुनो मोनो बेजों लोगोसे जोङो गाव जानाय आदार महरै बारियाव मैगं थाइगंफोरखौ गायनानै जोङो हाथाइ बाजाराव फान्नानै बिनिफ्राय गोबबां बिबांनि रां रुफा खामायनो हायो बेफोरखो आङो खामानि मावो आरो बेफोरदोंनो आङो रां खावरि जौगानायाव ओह मोनसे लामा नुदों होन्नानै आं गावखौनो फोरमायनो सानो